हाँ आपकी होटल का नाम बहुत सुने हैं इसी लिए सोचे जे आप ही का होटल में खाना खाएँगे तो क्या सब है खाने में अच्छा तो हमको चाहिए मटर पनीर और पनीर पकोड़ा

तीन प्लेट कैसे प्लेट देते हैं अच्छा नहीं ब्रेड पकोड़ा नहीं रोटी या चावल कुछ भी लेंगे लेकिन पनीर पकोड़ा मटर पनीर में कुछ कम नहीं कीजिएगा हम तीन प्लेट्स लेंगे और ठीक है तो शाम में शाम में आते हैं हाँ हाँ हाँ रेस्टोरेंटे पर जाएँगे अच्छा ठीक है अच्छा तो हमको तब वही मटर पनीर और पनीर पकोड़ा पसंद है और बाक़ी और आदमी को जो मर्ज़ी होगी वहाँ जाने के बाद अपना खाएगा ठीक है जाएँगे ना हाँ जाएँगे तब

ठीक है आएँगे तो फ़ोन करेंगे हाँ हाँ शाम में शाम में हम्म नहीं हम आएँगे होटल पर ही हम्म

ठीक धन्यवाद ठीक है वही तो देख रहें हैं धन्यवाद